میں نے کچھ دن پہلے ہی ٹرالی بیگ خریدا تھا اور میں کافی دنوں سے سوچ بھی رہا تھا کہ میں ٹرالی بیگ خریدوں اور جب میں نے خریدا تو یہ کافی اچھا لگا اور میرے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا یہ بیگ اس میں بہت سارے آسانیاں بھی ہیں اور بہت سارے ڈاکٹیومنٹ کاغذات وغیرہ میرے اس میں محفوظ رہتے ہیں اور اس میں لوگ بھی ہیں اور اس کی جو ویل ہوتے ہیں بہت ہی مضبوط ہیں اور روڈ پہ کافی مدد ملتا ہے اس سے چلنے کے لئے اور اس میں میرے ضروریات کی ساری چیزیں کپڑے وغیرہ اور ڈاکیومنٹ ساری اس میں رکھ لیتا ہوں اور مجھے سفر کے لیے بہت مفید ثابت ہوا یہ بیگ اور میں کمپنیوں سے یہ نی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی بیگ بنائیں تاکہ عام آدمی کو آسانی ہو اور کافی سستی بھی لگی مجھے اور مجھے بہت اچھا معلوم ہوا